हैलो गुड मार्निंग अ सोनाली मैम बोल रहे हो मैम तुसें ई चेता हा तुसें इंटरव्यू दित्ता हा डोगरी च मैम इक्क कॉल ऐ ते ओह्दे च तुसें सोशल रिलेटेड इश्यू पुच्छने तुसेंई हू'न गै किश सोआल पुच्छना तुसेंगी जवाब देना नेईं मैम कॉल चला दी ऐ में इक्कै सोआल पुच्छना तुसें गी नॉर्मल जेहा मैम तुं'दे इद्धर कोई सोशल इश्यू कोई इद्धर जि'यां एजूकेशन दी प्रॉब्लम ऐसा कुछ ऐ तुं'दे एरिया च आं ओके जी जी आं चलो ठीक ऐ थैंक यू मैम ओके थैंक यू मैम